اُترپردیش میں بہت سارے ایسے سماجی اصول ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں جیسے کہ معاشرے میں کسی سے بھی لڑائی نہیں کرنا کسی سے دنگا نہیں کرنا آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے اور کسی بھی جاتی کو لے کر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی معاشرے کو بُرا بھلا نہیں کہنا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے کسی بھی مذہب کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی ہے اور ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی معاشرے کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے تو اُس پر مقدمہ درج کرنے کا بھی اصول ہمارے اُترپردیش میں ہے ہمارے یو پی میں کسی کو بھی مذہب مذہب کے طور پر یا امیر غریب کو دیکھ کر عدالت میں فیصلہ نہیں سُنایا جاتا ہے حلال عدالت میں جو ملزم ہیں اُس کو سزا ہوتی ہے اور جو بےگناہ ہیں وہ آزاد ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا بھید بھاؤ آپس میں نہیں کیا جاتا ہے اور اِس کے علاوہ آپ کے کام سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی دوسرے کے کاروبار میں کوئی گراوٹ نہ آئے تاکہ آپ کسی کوئی آپ کا کوئی مقدمہ درج نہ کر سکے حکومت حکومت کے بنائے گئے اصولوں کو پورا کرنا بھی ہماری ایک ہمارا ایک فرض ہے اور ہمیں اپنی حکومت کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں کہنا چاہیے